अठ लखु नव हज़ार नौ सौ चालीह पंज हज़ार सत सौ असी टे हज़ार ॿ सौ वीह पंजाहु नव हज़ार नौ सौ नवानवे